हैलो होर सना भाई केह् हाल चाल ऐ होर सना फ्ही केह् करा दा हा भाई रेलै दा रेलें दा इ'यै नेह् कम्म होंदा भला इं'दी टिकट बुक करनी होऐ नी चार चार म्हीनै पैह्लें इंदियां टिकटां वेटिंग च होंदयां पेदियां ते जेल्लै तत्काल च करनी होऐ ते तत्काल बुक करनी होऐ ते ग्यारह् बजे इंदियां टिकट स्टार्ट होदियां न पंजें मैंट्टें अंदर अंदर सारियां मुक्की जंदियां सारे एह् ना अपने काउंटर आह्ले सारे टिंकटां एह् ना अपने काउंटर आह्ले अपनियां भेजी ओड़दे हां जी हां लोग इ'यै करदे ना भई टिकट पैह्लें बुक निं करदे जेल्लै टिकट बुक होई जा ते फ्ही जेल्लै उसी कैंसिल कराओ बंदा ते रिफंड च इं'दे टैक्स गै बड़े होंदे चाली चाली परसेंट टैक्स भी इद्धरा बी इ'नें गंद पाए दा जेल्लै कोई पिंडा कोई पटरी उप्परा लंघना होऐ तां उत्थुआं डेढ डेढ दो घैंटा इं'दे फाटक निं खुल्लदे उस चक्करै च लोग काह्ले होई जंदे ते लम्बे रोड़ै पर जाना शुरू करी दिंदे साढ़ा कोई तेल मुफ्त थोह्ड़े आंदा जेह्ड़े इं'दे चक्करै च इत्थै दूरै दूरै फिरदे जाचै गौरमेंट बी इ'यां करदी जगह जगह इं'दे फाटक लाई दित्ते दे माए तिन तिन घैंटे इक जगह् खड़ोना पौंदा साढ़ा पैसा जित्थै पंज सोआरियां जंदियां उत्थें चार चार चाली चाली भरी लैंदे लैंदे जनरल डब्बे च लक्खें लोग होंदे लद्दे दे इ'नें मुफ्तै दे गै उनें ई कोई पुछदा नेईं साढ़े नेहा कोई नमां बंदा जा कुश्वा लुट्टने आह्ला आई जा कोई उत्थें रेलै च बटुआ कड्ढियै लेई गेदा होऐ नेही नेही चीज़ें बी ध्यान देना चाहिदा इ'यां माय पुट्ठे कम्म कीते दे सारे गै इ'नें हां टिकटें बास्तै बी इनें अपन अजैंट रक्खे दे जे कुतै आपूं फोनै भई ऐप नुहाड़े परा टिकटां करी लैओ बुक ते जेल्लै करन बैठना ते चलो वेटिंग चलो वेटिंग जेह्ड़े सारे अपने जिन्ने बंदे रक्खे दे न इ नें बस उंदे कोला टिकटां बुक करांदे चल ठीक ऐ जदूं करानी होग ते सनायां फिर मीं फ्ही कराई देगा ठीक ऐ